सो मतलब अगर अस टिप्स की तो क्या है की टिप्स जेह्ड़ियां होंदियां की मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंढीशन बिच जेह्ड़ा वैदर ऐ उत्त बिच केह् होंदा की मतलब जि'यां बड़ी गर्मी ऐ ते प्ही की के होंदा पसीना औंदा ते इत्त करी केह् होंदा कि उत्त कन्नै दौड़ अच्छी तरह नेईं लाई सकदे होर साढ़ी टिप्स इ'यै की दौड़ना जेह्ड़ा सुबह सुबह दौड़ना क्योंकि सुबह जेह्ड़ा मतलब ओह् थोह्ड़ी ठंड होंदी ऐ ते उत्थै मतलब अच्छी तरह तुस दौड़ लाई सकदे कोल्ड वैदर होऐ तां मतलब फिर तो दिनें बी दौड़ी सकदा बंदा लेकिन लोक जेह्ड़ी गर्मियें दे दिन ठंड मतलब सुबह सुबह प्रेफर करना दौड़ना ठीक ऐ होर रेनी सीजन्स दी जेह्ड़ा ऐ रेनी सीजन्स तुस मतलब मुश्कल ई होंदा ऐ क्योंकि मतलब बाहर निं निकली सकदा बंदा तो रेनी च में कोई प्रेफर निं करना चाहुंगा क्योंकि रेनी सीजन जेह्ड़ा ऐ मतलब अंदर ई रौहना पौंदा तां ई प्रेफर ऐ लेकिन बाहर जाई निं सकदा बंदा तो बाकी इ'यै की टिप्स केह् ऐ की दौड़ने गी जेह्ड़ा सवेरे सवेरे दौड़ना चाहिदा उट्ठियै क्योंकि तौला फ्रेश होंदा बंदा क्योंकि मूड बाकी एह् के थोह्ड़ी गर्मी घट्ट होंदी ठीक ऐ तो कोल्ड च केह् होंदा कि थोह्ड़ा बहुत ई ठंड होंदी थोह्ड़ा किश होर पाई लैता जे थोह्ड़ी ठंड होऐ तां

बाकी तां प्ही ठीक ऐ बाकी बाकी इ'यै की अपना दौड़ जेह्ड़ी ऐ ओह् रक्खनी चाहिदी क्योंकि सेह्त आस्तै ठीक रौंहदी लेकिन वैदर ते वैदर होंदा ऐ एह् चेंज़ होदी वैदर कन्नै जेह्ड़ी दौड़ ते ओह् परमानेंट होंदी ते ओह् बंदे दी फिजिकल फिटनेस आस्तै ठीक रौहंदी